हमर नाम प्रियांशु कुमार हम पूर्णिया पूर्णियाके निवासी हम पूर्णियामे रहै छियै हम जे अहाँके एहि वास्तेमे फोन कऽ रहल छियै कि अहाँके एकरा सँ पहिने जे पहिने जे हम ट्रेवलिंग करले रहियै तऽ अहाँके गाड़ीसँ ही गेल रहियै अभी फिर हमरा फिर जाना छै जाना छै कि कटिहार रेलवे स्टेशनपर हमरा गाड़ी पकड़ना छै तऽ अहाँके अहाँके एहि वास्ते हम कए रहल छी कि अहाँके अहाँ एहिसँ पहिने जे हमरा छोड़ल रहिये तऽ अहाँके ड्राइवर तऽ बहुत अच्छासँ बहुत नीक लागल अच्छा से छोड़लकै छोड़ले रहय एहि वास्ते अहाँके फोन करलियै कहे खातिर करय छिए कि की वही ड्राइवरके फेर अहाँ भेजू हम हमरा अभी जे छै पूर्णियासँ कटिहार जाना जाना छै वहाँपर ट्रेन ट्रेन पकड़ना छै पटना वास्ते एहि वास्ते अहाँके हम फोन कए रहल छी कि अहाँ ई ई होइ सकै छै अहाँसँकाम होइ सकै है कि नहि अहाँ बताबू नहि तऽ ओहि ड्राइवरके भेजू अहाँ